जी आज के समय में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को लेकर बहुत ही सारी दिक़्क़तें सामने आ रही हैं जैसे देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ के लोग पौधों पेड़ों की बहुत ही ज़्यादा कटाई कर रहे हैं जिससे गर्मी का स्तर बहुत ही हाई होता जा रहा है औ बारिश नहीं हो रही है और पहले के समय में होता था कि पेड़ों की कटाई कभी नहीं होती थी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता था पेड़ों को लगाने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हुआ करते थे उनसे उन्हीं उन्हीं की छाया में बैठते थे आज कल के समय में हमारे प्रदेश में घरों को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जा रही है जिससे जिससे हमारे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुक़सान पहुँच रहा है गर्मी आज के समय में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इससे जल रहे हैं लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है अपने ही ग़लती के कारण लोग पेड़ों की कटाई करते करते हमारे यहाँ से पेड़ों को इतना ज़्यादा कम कर चुके हैं कि गर्मी अपने उच्च स्तर पर है जहाँ पर ना बारिश हो रई है और ठंडी का तो कोई नामो निशान नहीं है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लोग परेशान होते जा रहे हैं फिर भी पेड़ों की कटाई कम नहीं कर रहे हैं जिससे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुक़सान हो रहा है पहले के पहले की अपेक्षा आज के समय में पेड़ों की कटाई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही है जिससे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुक़सान हो होता जा रहा है अभी कुछ दिन पहले की बात है पेड़ों की कटाई के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हमारे गाँव में दो तीन लोग इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं कि उन्हें बचाने के लिए हम हॉस्पिटल ले गए लेकिन उनमें से एक की जान नहीं बची जोकि गर्मी की वजह से उनकी जान चली गई है गर्मी इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पर है कि लोगों को नुक़सान हो रहा है फिर भी लोग अपनी आदत से परेशान हैं पेड़ों की कटाई करना उनका सौख बन गया है जो इतनी ज़्यादा दिक़्क़तें झेलने के बाद भी पेड़ों को काटना पेड़ों से सामानों को बनवाना पेड़ लगाने का कोई नामो निशान नहीं आज के समय में पेड़ कोई भी नहीं लगा रहा है जिससे कि वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुक़सान पहुँच रहा है वातावरण को नुक़सान पहुँचने के साथ साथ ही हमारे लोगों को भी इतने ज़्यादा नुक़सान हो रहे हैं कि लोग इससे भी सतर्क नहीं हो रहे हैं कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं इतनी ज़्यादा धूप है इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमारे इस्किन इस्किन से लेकर और भी कई सारी समस्याएँ हो रही हैं जिसे ठीक करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उपचार करते हैं फिर भी हम उपचार में सफल नहीं हो पाते हैं ये सब चीज़ें वातावरण के कारण हो रही हैं या या वातावरण हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं आपूर्ति पूरे पूरे देश में हो रही है जहाँ पर हर हर क्षेत्र में हर समय पेड़ों की कटाई चल रही है जिससे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुक़सान हो रहा है वातावरण को नुक़सान व नुक़सान को देखते हुए हमारे यहाँ के हमारे यहाँ की सरकार ने जो भी क़दम उठाएँ हैं कि पेड़ों की यह पेड़ों की कटाई बंद करके पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए जिससे कि गर्मी को नियंत्रण किए नियंत्रित किया जा सके गर्मी को नियंत्रण करने के लिए हमें पेड़ों को लगाना होगा और यह हम एक दो लोग नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को लगाना होगा जिससे हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे और जिससे हम हमें प्रदूषित हवा प्रदूषित पानी और ये सब हो इससे हम बच सकें प्रदूषित हवा जहाँ तक है कि पेड़ों की कटाई के कारण हो रहा है वैसे ही हमें हम लोग प्रदूषित पानी भी पी रहे हैं प्रदूषित पानी का कारण है कि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं प्लास्टिक को पानी में डाल देते हैं जोकि जोकि ख़राब नहीं होता है और वैसे का वैसे ही पड़े रहता है पानी हमें बहुत ही ज़्यादा दूषित मिल रहा है दूषित हवा दूषित पानी दूषित हवा में हमारी जो एक बहुत सी बहुत सी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं पेड़ों को कटाई करके तो फैक्ट्रियों से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रदूसण उत्पन्न हो बहुत ही ज़्यादा प्रदोषण मिलता है हम प्रदूषण हम झेल प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि हम अब अब के समय में कोई भी मनुष्य कोई भी आदमी झेल नहीं सकता कोई झेल नहीं सकता जिससे उनकी तबियत से ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती जा रही है अभी जिससे उनकी जान जान भी जाती है लेकिन यह यह आदमी पेड़ों को लगाने का कार्य नहीं कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले की बात है हमारे यहाँ एक मामला सामने आया है कि सामने आया है जिससे हमारे बहुत ही ज़्यादा अपराधिक मामला है कि हमारे घर के बग़ल के लोग जोकि अपने घरों में बैठे हुए थे बाहरी कई कई लोग आए और उनके ऊपर हमला कर दिए हमला करने के बाद वे लोग जाने चले गए लेकिन कुछ दिन एक दो दिन बीत जाने के बाद हमारे हमारे क़ानून को इसकी भनक पड़ी तो उन लोगों ने इसपर ऐक्सन लिया और हमारे साथ जो भी हमारे यहाँ के जो भी लोगों के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई थी उसका इंसाफ किया और उन सभी को पकड़ा ऐसे ही करके हमारे प्रदेश के क़ानून क़ानूनी हमारे प्रदेश में क़ानूनी क्षेत्र जो है वे आगे जा चुका है जिससे हमारे यहाँ कोई भी अपराध नहीं हो पाता है अपराधियों को पकड़ने में बहुत ही सशक्त हैं कोई भी अपराधी अपराध करके कहीं जा नहीं सकता है जो भी हो हं जो भी करते हैं सभी पकड़े जाते हैं इसीलिए हमारे प्रदेश के क़ानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है प्रदेश के अभी कुछ समय पहले की बात है कि हमारे यहाँ एक ज़मीनी विवाद हुआ था जिसमें कई लोग शाामिल थे जो हमें बहुत ही परेशान कर रहे थे लेकिन हमारे क़ानून के कुछ ही लोग हमारे क़ानून के हमारे क़ानूनी लोग आए जो हमें बहुत ही अच्छी मदद दी और आज के समय हम बहुत ही अच्छे और सुखी सम्पन्न हैं